कृषि काज में आज कल टेक्नोलॉजी का ज़माना जिसके कारण से हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की ही यूज़ किया जाता है जैसे पहले लोग हर बैल से खेत को जोतते थे आज कल ट्रेक्टर है रोटावेटर है रोटावेटर से खेत को अच्छे से मिलाते हैं उसी तरह डेयरी में भी पहले जो है हाथ से दूध निकालते थे आज कल जो है दूध निकालने वाली मशीन आ गई है पानी और ऑटो जो है मशीन लगा हुआ है जो अब उंग गाय भैंस जो है पानी ख़ुद से पी लेती है इसके बाद में जो फ़सल का ये जो चारा होता है चारा को काटने वाला उस में भी टेक्नोलॉजी आज कल ज़्यादातर काम जो है टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है क्योंकि आज कल जो मुख्य समस्या है वो है लेबर की समस्या क्योंकि वह हर जगह मिल नहीं पाता है और जो इसी को दूर करने के लिए ये जो लेबर समस्या उसको दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी पर आज कल निर्भर होना पड़ रहा है और जो कि एक आदमी का काम जो है वो मिन्टों में कर देता है इस लिए टेक्नोलॉजी तो आज कल हर चीज़ में जैसे डेयरी उत्पादन हो गया खेती में ही पशुपालन में भी मछली पकड़ने भी आज आज कल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वैसे हमारे गाँव में बडे़ बड़े तालाब हैं जिस में काफ़ी मात्रा में मछली को हर साल पकड़ा जाता है और आस पास के लोकल गाँव में बेचा जाता है